دیہاتی لوگ اپنے کمیونٹی میں کھیلنے کے لیے اہمیت کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کھیل کھیلتے ہیں دیہاتی لوگ جیسے ہو گیا کبڈی ہو گیا کبڈی بھی ایک اچھی کھیل ہے جس ورزش ہوتی ہے کثرت سے ورزش کرتے ہیں اس میں پریکٹس بھی لوگوں کی ہو جاتی ہے اور ہے ہیلدی بھی رہتے ہیں لوگ اسی کی طرح آ جاتے ہیں آپ بیڈ منٹن بیڈ منٹن بھی ایک اچھی کھیل ہے جو کھیلنا ہر ایک ہر ایک دیہاتی لوگ کھیلتے ہیں اور یہ اکثر کھیلا کرتے ہیں اور یہ ٹھنڈ کے سیجنوں میں بھی کھیلتے ہیں اور اس کو کھیلنے کے لیے زیادہ ہی نہیں بہت ورزش ہوتی ہے دیہہ ہاتھ دیہہ بدن ادن سب ایک پھرتی آ جاتی ہے بدن اور یہ کھیل کھیلنی ہی چاہیے جیسے کبڈی ہو گیا پھٹ بال ہو گیا پھٹ بال بھی ایک اچھی کھیل ہے جو ہر ایک ہمارے دیہات گاؤں میں کھیلا جاتا ہے اور گیارہ گیارہ کے پلیئر رہتی ہے دونوں ٹیم میں دونوں ٹیم میں ایک ایک گول کیپر بھی رہتے ہیں اور یہ کھیل بہت سے لوگ کھیلتے ہیں ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی کھیلا جاتا ہے یہ کھیل اور جیسے ہمارے دیہات کے علاقے میں ایک پھیمس ہے کرکٹ ہر ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے اور ہمارے گاؤں میں بھی کرکٹ کھیلا جاتا ہے چارو بگل کرکٹ آج کل سب سے عام ہو گئی ہے کرکٹ ہر جگہ ہر ہر جگہ کھیلی جاتی ہے کرکٹ آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی جائیے دیہات کے علاقے میں کچھ ہو نہ ہو لیکن کرکٹ ضرور کھیلیں گے کھیلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے اور یہی سب ہے جو کھیلنے کے لیے اس لوگ اور بہت سے معاشرے معاشرے میں ایسی باتیں پھیل گئی جو آن لائن گیم بھی آ گیا ہیں جو موبائل میں بھی گیم کھیلتے ہیں جیسے آج کل چلا ہوا پب جی اب جی یہ بھی موبائل ابائل میں وہ آج کل بچے لوگ بہت موبائل کھیل موبائل میں دیکھتے جس کا پھجیکلی آج کل بہت خراب ہو رہا ہے بچے کو چاہیے کہ اپنی نارمل کھیل کھیلے جیسے کبڈی ہو گیا فٹ بال ہو گیا بیڈ منٹن ہو گیا کرکٹ ہو یہ سب کھیل کھیلنی چاہیے اور ہم یہی کہیں گے کہ بچوں کو دیہاتی علاقے کے لوگوں کو آن لائن سے بیٹر ہے کہ وہ کبڈی پھٹ بال بیڈ منٹن یہ سب کھیل کھیلے